हैलो नमस्कार सर सर मेरे कोल कोई दो सौ बन्दे दा फंक्शन हा में सोचेआ में सोचेआ तुं'दे आस्तै कोई लेई लैन्ने आं बन्दे शंदे महां पार्टी शार्टी दे आस्तै महां दो सौ बन्दे दा अरेंजमेंट करना हा ते होई जाह्ग अच्छा सर सर मेरा मेन्यू ते ज्यादा ख़ास ते नी ऐ छड़ा बास दो त्रै आइटमां रक्खी ओड़निया मेन कोर्स च ते बाक़ियां रक्खी ओड़ो तुस नॉन वेज बगैरा होग तुं'दे कोल चलो ठीक ठीक ते दो सौ बन्दे दा शामी सत्त बजे बन्दे आने ते होई जाह्ग ना ठीक केह् खर्चा पानी आई जाना किश सर तुस मेरा प्लेट अच्छा तुस इक काम करी ओड़ो सौ रक्खी उड़ो वेज दे ते सौ रक्खी ओड़ो नॉन वेज दे ते शामी सत्त बजे अस तुं'दे कोल आई जाह्गे ठीक ऐ चलो ठीक ठीक ओके